जोंना न'आवहाय मोसौ दङ अमा दं दाउ दङ फारौ दङ ओमफ्राय बोरमाफोरबो दङ बोरमा दं ओमफ्राय बिदिनो अमाफोर जोङो फाननानै बिदिनो न'खर संसार सोलिनो हायो आरो मोसौफोराबो मोसौ गाइ दङ मोसौ गाइखौबो गाइखेर सेरनानै फाननो मोनो बिदिनो खरसा मोनजायो एसे एनै न'खर सोलिलांनो हासाबो आरो बिदिनो अमाफोराबो दाम गैया दाम गैयाबाबो बिदिनो थाइसे थाइनै रां मोनबा न'खर सोलिसाबनो हायो दाउफोराबो बिदिनो फिसिबा फाननानै बिदिनो खस्त' जाबा फाननानै थाइसे थाइनै फैसा मोनब्ला न'खर सोलिसाबनो हायो बिदिनो थाखा फैसा गैयाबा फाननानै न'खर सोलिनानै बिदिनो फिसाफोरनो गाननाय जोमनाय होनो हायो न'खराव जानाय खरसाफोरखौ बाहायनो हायो बिदिनो मोसौफोराबो गाइखेरखौ गाइखेर सेरनानै फाननानै फानहैनानै बिदिनो थाइसे थाइनै रां मोनबा न'खरावहाय सोलिसाबनो हायो बोरमाफोराबो फाननानै बिदिनो माब्लाबा समाव फैसा नांगौ जायोब्ला बोरमाफोरखौबो फाननानै बिदिनो दाम खमब्लाबो फानसाबनानै बिदिनो न'खर सोलिलांनो हायो आरो अमा बोरमा बिदिनो दाउफोरखोबो थाइसे थाइनै रां मोनबानो फाननाय जायो बिदिनो मोसौफोरखौबो गाइखेर सेरनानै न'खर सोलिलांनो हायो बिदिनो दाउफोरखौबो बिदिनो फाननानै न'खर सोलिनो हायो बिदिनो दाउ अमाफोरखौ गासैखौबो मोजाङैनो फिसिनांगौ जायो आरो फिसियो बिदिनो जोंनि न'आव बिदिनो दाउ अमा मोसौ बायदिसिना दङ आरो बेखौनो मोजाङैनो नायसाब नांगौ जायो आरो आङो